हॅलो हांव मुबीन उलयतां म्हज्या शेजाऱ्याचे कचरो काडपाक कोणूच येवंक ना फाटल्या पंदरा दिसांनी ही प्रोब्लम ती फेस करता देखून म्हाका जाणा जाय आशिल्ले की हे वाड्यांत कचरो काडपाची जबाबदारी कोणाची आनी तें केन्नाय येतलें आनी कशें तरेन हो कचरो काडून वयतलो हांगा खूब कोयर जाला तशेंच मुसायी खूब भोंवतात देखून हांव तुमच्या लागीं मागणें करता की जाता तितलें बेगीन येवन हो कोयर काडून व्हरात